माल पोसै छिए मालके पोसि माल पोसै छिए ओकरा घास आनिके कुट्टी काटै छिए कुट्टी ओकरा खुआबै छिए कुट्टी खुआके ओकरा भिनसरके ओकरा भिनसरके ओकरा घरसँ निकालै छिए ओकरा कुट्टी खाइ लै दै छिए तऽ गोबर साफ करै छिए गोबर साफ कऽ कऽ ओकरा सानी लगबै छिए सानी लगाकऽ खा लै हइ तऽ ओकरा दूध दुहै छिए पानि पिआबै छिए पानि पिआके दूध दुहिके तऽ दूध बेचै छिए गोबर उठाके गोबर फेँकै छिए गोइठा थोपै छिए खेतमे गोबर पटबै छिए फेन दस एगारह बजै हइ तऽ ओकरा गाइके नहाबै छिए नहाके फेन ठण्डामे बान्है छिए फेन तीन बजै हइ तऽ ओकरा फेन घास आनिके कुट्टी काटली कुट्टी खिएली कुट्टी खिआके फेन छओ बजेमे दूध दुहली तऽ दूध फेन बेचली फेन साँझमे ओछरा उछरा भेलै ओछरा धऽ कऽ फेन ओकरा घर कएली चट्टी ओढ़ैली चट्टी ओढ़ाकऽ बान्हली